जी मेरी अभी स्विगी डिलीवरी पार्टनर से बात हो रही है जी मैंने ना अभी घुंघरू सेठ वड़ा पाँव से बीस वड़ा पाँव का ऑर्डर दिया था तो ना अभी मुझे करीब पाँच मिनट पहले ही इसकी डिलीवरी मिली है मैंने उसमें देखा जब मैंने मेरा ऑर्डर खोला तब मैंने उसमें देखा कि मैंने जैसे कि बीस वड़ा पाँव का ऑर्डर दिया था तो मुझे न सिर्फ पंद्रह ही वड़ा पाव आए हैं मिले हैं वापस तो मेरे जो बचे हुए पाँच वड़ा पाँव है आप मुझे उन पाँच वड़ा पाव के वापस डिलीवरी करवाएंगे या आप मेरा उसका जो पैसा है आप वो स्विगी वॉलेट में डालेंगे जी क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा सामान की कभी शिकायत नहीं हुई है तो मैं ये शिकायत करना चाहूँगी कि मेरे जो पाँच वड़ा पाँव हैं वो मेरे को नहीं मिले हैं तो मैं चाहती हूँ या तो आप इसका मेरे को जो पैसा है वो आप मुझे स्विगी वालेट में डालें या तो आप मुझे मेरे बचे हुए पाँच वडा पाँव की डिलीवरी वापस करवाएँ जी धन्यवाद अगर आप इसकी मुझे डिलीवरी करवा रहे हैं तो